आमकां वेगवेगळ्या प्रकाराचीं झाडां फुलां फळां आनी भाजी पालो वाडोवपाक खूब आवडटा पूण झाडां भितर म्हळ्यार पणसाचें झाड लायतकच तें वाडटा आनी तें वाडोवपाक खूब टायम लागता आनी फुलां भितर आमकां म मोगऱ्यांचें आनी जायेचीं फुलां एकदाच वाडटा आनी तांचो वास बरोच येता आनी फळां भितर आमकां आंब्याचें झाड की तें आंबो खायलो की तो बरो लागता गोड आनी तेका लागून आमकां सामकी आवड आसा आंब्याची आनी भाजी पालो म्हळ्यार आमची आमचे गांवा भितर चड तर तांबडी भाजी गड्ड्या भाजी आनी ही ती तिणग्याची आनी ज्यो रानांतल्यो भाज्यो त्यो आमकां खूब आवडटा आनी झाडां भितर आमकां तीं वाडोवपाक खूब कॅर घेवची पडटा आनी तीं व्हड जालीं की तीं आमकां सोबीत दिसता आनी फुलांचीं झाडां आमकां आनी एक बरो गा ह्या हें बरे पांय दिसपा खातीर बी आसता घरा भोंवतणीं जीं आमी फुलां लायता तीं बरीं दिसता आनी ती वाडटकच घरा भोंवतणीं एक सोबाय दिसता आनी फळां हीं आमकां सगळ्यांक खावपाक मेळटा बरे तरेन आनी भाजी पालो तर सदांच आमकां त्या त्या दिसांनी मेळटा आनी जो आमी स्वता जावन करता तो एक बऱ्या तरेन खावपाक मेळटा